हेलौ साइखेल दखानदार ने आदसा साइखेल दखानदार ने आदसा आदसा नोंथांनाव मा मा मा मा मामा कम्फानिनि सायखेल दङ आदसा आदसा सा ओमफ्राय ब' बबेनि रेथया बेसेबां बबे साइखेल बबे साइखेलनि रेथया बेसेबां जागोन औ औ आदसा साइखेल गंसेनि दामा ना बे बे थाम लाखनि साइखेला मा नाम आदसा सा ओरैनो मेदियाम सायसनि सायखेला मेदियाम दामनि आदसा सा औ औ जेन' ओरैनो फिसाज्लानो नांगौ होनदोंमोन आरो औ स्खुलाव स्खुलाव थांनाय फैनाय औ औ औ औ लामायाथ' ओरैनो फाखा लामा फि औ

आदसा आदसा सा औ औ औ औ औ

आदसा सा औ औ

आदसा सा गियार गोनांखौ नांलाया दे गियार गैयैयानो जागोन बिदि बिदिब्ला नोंथां औ

औ औ औ

औ औ औ दे बिदिबा आं न'आव दे माबा औ औ औ दे बिदिबा आङो नोंथांनि दखानाव थांनानै आङो साननैसो उनाव सायखेलखौबो नायनानै बायनानै लाबोनाय जासिगोन अ दे बिदिबा थेंकिउ